जोङो सबााइ बिमाखौ गायो सबाइ बिमाखौ गायनानै बैसां होयो बिदिनो रज'जेननायाव हाग्रा फुयो हाग्रा फुनानै आलि बानायनानै होयो ओमफ्राय जेंसि थुयो जेंसि थुखांनानै बे माबाखौ गनखौ गायनानै खाजाबनानै होनानै आरो जोंनिया बैसां होबावो आरो गन जेंसिखौ खाजाब खाजाब होनानै ओमफ्राय बेनि बेन्दोंआ मानलाबाथाय थिखांनानै होनांगौ फिथाइफोरखौ हायाव नाङोना दिन्दां दिन्दां जायोना बेखौ जोङो दालाइयाव सैनानै थिखां थिखां होयोबा फिथाइया मोजां जायो नालाय जों बिदि मावो आरो दा खुमब्रा जोगोनारफोरखौबो जों बिदिनो बैसां गायनानै मा होयो फिथाइ रज'जेननायाव गायबाय गायनानै फिफां जाबाथाय बेन्दों ओंखारबाथाय जोङो जांसि थुबाय बैसां होबाय औवा दाननानै बेखौ जोङो बैसां गायाबाथ' जोङो हायाव मानबाथ' फिथाइखौ मोनजाया नालाय फिथाइखौ बैसां थुखांबासो फिथाइयाबो मोजां जायो नालाय सेवाबो नालाय जोङो बेखौ मावो आरो दा बैसां होआबानो ओमफ्राय बेन्दोंफोरखौ हायाव गोलैबा बैसाङाव थिखांनानै होबााय ओमफ्राय फिथाइफोरखौ फिफांफोरखौ गुदियाव हाग्रा फुबाय आदर खालामनांगौ होनबासो फिथाइयाबो थायो नालाय बेबादि खालामो आरो जोङो मैगंखौ मावनानै दा जों न'वाव जानायनि थाखाय बिदिनो खालामो आरो हाथायाव लांबा न'वाव जानाय एखे नालाय ओंखायनो सबाइ बिमा आरि गायनानै बैसां थुनानै होयो गायो जों मावनाया बेनो आरो जों न'नि आबाद मावनानै जानांगौवा बिदि नङाबाथ' मैगंफोरखौ मोनजाया नालाय ओंखायनो बिराद आदर खालामनानै दै थाबा दैफोरखौ जावग्लायनानै होयो हाग्रा फुना होयो अखा हाबा दै थायो नालाय बेखौ जोङो जावग्लाय जावग्लाय होनानै आलि खोनानै होयो आरो बाहाय फिफाङा एसे मोजां जायो जानानै फिथाइया थायो बेन्दों गोलैबाथाय थिखांबाय थिखांनानै फिथाइया बेनिफ्राय मोजां जाबाय आरो बाहाय बिदि दाना